हैलो हां जी नरेश होर बोल्ला दे अच्छा अच्छा मैं सुनेआ थोआढ़ा ब्याह् आई गेआ ते तुसें फोटोग्राफरे दा ओह् कम्म ब्याह् दा कराना हा ते तुस सनाओ हां मिकी किन्ने फोटो किन्ने फोटो तुसें बनाने ते केह् स्हाब ऐ पूरा हां जी हां जी अच्छा किन्ने दिन चलना अच्छा तिन दिन आस्तै अच्छा ते किन्ने फोटू अच्छा कोई चार सौ फोटो बनाना हैना अच्छा ते कोई नी साढ़ै कोल ड्रोन कैमरा बी ऐ तुस अगर चाहो ते ओह् बी अस आह्नी सकदे थोआढ़े ब्याह् ओह् डी एल एस आर सारे कैमरे पैदे साढ़ै कोल बाकी मतलब ऐसी कोई कम्प्लेन नी औग तुसेंगी हां बंदे साढ़ै कन्नै हैन कोई चार पंज हैन मतलब जिन्ने बंदे होङन आह्नगे उन्ने स्हाबै पैसे लग्गने न थोआढ़े फिर अस जियां तुस आखगे फ्ही जिन्नै तुसें चाहिदे होङन उन्नै गै लैगे तुस सनाओ चार बंदे लेआगे कोई चक्कर नी ऐ ते मैं आपूं बी आना होग ना फंक्शन खिच्चने गी तां ड्रोन कैमरा बी आह्नना होग तां फिर थुआढ़ा कोई फ्ही पंजाह् ज्हार बुकिंग होई जानी एह्दी चार दिन आस्तै फंक्शन सना दे तुस फोटो चार सौ ऐ वीडियो बननी फोटो किस स्हाबै चाहिदे तुसें इ'यां हां कोई चक्कर नी शैल ही हो शैल ही औङन बाकी विडियो किन्ने घैंटे दी चाहिदी तुसें अच्छा अच्छा हां ते पूरी वीडियो किन्नी बनानी दो घैंटे दी पूरी हैना तिन घैंटे दी बनाई ओड़गे नी तां फिर शैल बनी जानी ओह्दे च सारे स्टैप सारा पूरा फंक्शन कवर होई जाना थोआढ़ा हां तिन घैंटे दी ठीक रौह्नी ना तिन घैंटे न पूरा फंक्शन कवर होई जाना थोआढ़ा ते कन्नै ओह्दे च सारियां सिनरियां बगैरा कवर होई जानियां फिर दो घैंटे च थोह्ड़ा इयां न थोह्ड़ा शार्ट शार्ट सीन लैने पौने हां जी हां जी कोई चक्कर नी सर तां तुस सनाई ओड़ो किन्नी तरीक आना थोआढ़ै ठीक ऐ तिन तरीक आई जाह्गे ठीक ऐ सर ठीक ऐ ओके शुक्रिया सर